उत्तर भारत आनी दक्षीण भारत हांच्या मदलो फरक दक्षीण भारतांत जी राज्या आसात तांच्या बाजून अरबी समुद्र तशेंच इंडियन ऑशन आसा तर उत्तर भारतांतली राज्या ही लेंन्डलॉक राज्या जावन आसात तशेंच उत्तर भारतांत इतली राज्या ही थंड हवामानाचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्द आसा तर दक्षीण भारतांतली राज्या हातूंत गरमी जाता किंवां वर्स भर जो तापमान उरता तो गरम तापमान उरता तशेंच दक्षीण भारतांत पावसाचो प्रमाण हे चड आसता उत्तर भारतांत पावसाचो प्रमाण जो साऊथ वेस्ट मनसून विन्डसा खातीर जो पावस पडटा हो कमी प्रमाणांत जाता भाशेच्या बद्दल उलोवपाचे गेल्यार दक्षीण भारतान द्राविडियन भाशेचे चड इन्फ्लियन्स आसा म्हळ्यार हांगासर मल्याळम तेलगु कन्नड ह्यो भाशा चड करून उलोवप जाता तर उत्तर भारतांत आर्य समाजाची भाशा इंडो आर्य समाजाची भाशा ही चड उलेवप जाता जातून हिन्दी उर्दू किंवा पंजाबी येता कपड्याच्या बद्दल उलोवपाचे गेल्यार द उत्तर भारतांतली जी राज्या आसा ती थंड हवामानाचे ठिकाण आशिल्ल्या कारणान थंयचे लोक चडशें गरम गरम जावपी कपडे घालता म्हळ्यार तांच्या मदीं वुलाचे कपडे लोकीचे कपडे घालपाचे तांकां सवय आसता तर जे दक्षीण भारतांचे जे लोक आसात तातूंत गरमी चड आशिल्ल्या कारणान कॉटन कपडे सुती कपड्यांक प्राधान्या दिता बायलांच्या मदीं दक्षीण भारताच्यो बायलां ही चडशी साडया साडयो न्हेसतात तर उत्तर भारताची बायलां ही चुडीदार पठयाला पेन्टस सेट कुर्ता टॉप सेट हे घालपाक चड प्राधान्य दिता जेवणाच्या बाबतींत उलोवपाचे गेल्यार उत्तर भारतात चडशें गंवाचेर गंव हो तांचे गहू हो तांचो मेन जेवणांतलो पदार्थ उरता ताच्या पासून जावपी रोटी किंवां पराटे धंय लोणचे लस्सी हाचेर तांचो चड भर उरता दक्षीण भारतान आयल्यार चड गंवाच्या बदलांक तांदूळ हाचे प्राकरान चड प्राधान्या उरता दक्षीण भारतांत इडली डोसा आवियाळ पास पायसम तशेंच थाली पीठ किंवा उत्तप्पा हे चड मेळटात तर उत्तर भारतांत कबाब पराठा हाचेर चड भर दिल्लो उरता दक्षीण भारतांत